हाणे टेक्नोलॉजी में एॾी एॾी मतां सुविधा करे छॾी अथाईं की हाणे कलाकार खे अगरि फेमस थियणो आहे त बसि यूट्यूब में या वरी रील्स ठाहे करे पंहिंजा विझी था छॾनि त बढ़िया उन जे ज़रिए लाइक कमेंट्स मिलनि था त फेमस था थी वञनि हाणे मतिलबु इन जे द्वारां मोबाइल जे द्वारा टेक्नोलॉजी द्वारां एॾो मतिलबु सुविधाऊं थी वियूं आहिनि की कंहिंखे फेमस थियण लाइ हाणे कुझु नथो करिणो पए बसि मोबाइल में कुझु इहे सभु रील्स वग़ैर विझी करे ठाहिणो थो पए जंहिंसां उहो कलाकारु फेमस था थी वञनि जीअं कोई रील्स बि एॾो सुठो ठाहींदो आहे त उन्हनि खे बि कमेंट्स कंदा आहिनि उन खे बि पोइ वरी किथे सॾु करायो वेंदो आहे की मतिलबु तव्हां हिते तव्हां सुठो कयो अथव त इन जे करे हाणे मतिलबु एॾो मतिलबु उन टेक्नोलॉजी एॾी मतिलबु सुठी सुविधा ॾेई छॾी अथईं असांखे की असांखे सभु घर वेठे ई सभु कलाकार या कोई बि फेमस थी थो सघे मोबाइल जे द्वारां